भाय बहिन रहलाक मतलब ई नहि भेल जे जतेक भाय जतेक बहिन हम्मे छी ओ सभ समान छी किछु चीज मिल सकैया ओ हम मानि सकैत छी लेकिन हरेक चीज एक जेकाॅं भइय्ये नहि सकैया ताहि दुआरे समान भिन्न भिन्न परिवारमे जतेक आदमी छै सभ एक दोसरसँ भिन्न रहै छै भिन्न रहैक मतलब ई नहि भेल केकरो जे छै से पढ़ैमे रूचि छै केकरो बिजनेस मे रुचि छै केकरो किछु मे रुचि छै केकरो किछुमे रुचि छै ताहि दुआरे ई चीज कहनाइ न्यायसङ्गत नहि अहि जे जतेक भाय जतबा बहिन छी सभ समान छी एना नहि होइत छै